मुझे तहसील कार्यालय के लोगों की वजह से एक परेशानी हुई है मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना था जिसके लिए मैं डी एम ऑफिस गई और वहाँ पर मैंने भ्रष्टाचार का सामना भी किया राशन कार्ड सरकार द्वारा मुफ्त में बनाया जाता है लेकिन वहाँ पर कार्यालय में उन लोगों ने मुझसे पैसों की डिमांड की और मेरा राशन कार्ड बनाने के लिए इतने चक्कर लगवाए यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ से वहाँ जाओ जिससे मुझे बहुत परेशानी हुई पूरे दिन लग गए और मेरा काम भी नहीं हुआ और इसके लिए मुझे भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ा मुझे है ना फ्री में बनाने वाले राशन कार्ड को उन्होंने पैसे लेकर बनवाया और ये गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए यदि किसी गरीब के पास पैसे नहीं हुए तो वो राशन कार्ड कैसे बन बनवाएगा बनवाएगा और वो इस चीज का सामना कैसे करेगा